उदालगुरि जिल्लायाव मोन्नाय गिबि सावस्रि फाहामथायफोर सुबिदाफोर आरो सिबिथायफोरा जाबाय उदालगुरि बरनागाव हस्पिटाल टंला सरखारि हास्पिटाल आरो हरिसिंगा सरखारि हास्पिटाल बेफोराव आं बेफोराव जों गोबां सुबिदाफोरखौ नुनो मोन्दों जेरै जोङो उदालगुरि बरनगाव हस्पिटालाव जोङो थानाय थानायनि थानायनिफ्राय जानायनिफ्राय माने फार्मासिनिफ्राय जोङो जेबो गोबां सुबिदाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों थांनाय लोगो लोगो मेडिसिननिफ्राय डक्टरफोरनिफ्राय जोङो सुबिदाखौ लानो हायो आरो आरो आरो लोगोसे जोङो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां फिसा फिसा हेल्थ सेन्टारफोरखौ जों नुनो मोन्दों जेरै साब सेन्टार साब सेन्टारफोराव जोङो गोबां रोखोमनि पलिय'फोर फैयो आरो भेकसिनफोरबो फैयो बे भेकसिनफोरखौ जोङो नांगौ समावनो नांगौजों मोन्नायखौ नुनो मोन्दों कभिडनि पेन्डामिकाव कभिडनि पेन्डामिक समाव जों गोबां खामानिखौ नुनो मोन्नाय जादों जेरै गामि गामि फैनानै जोङो गामि गामिनि साब सेन्टारफ्राव फैनानै जोङो कभिडनि भेकसिनफोरखौ होनाय नुदों आरो लोगोसे भेकसिनखौ जोङो नख'र नख'र थांनानैबो हैनायखौ जों नुनो मोन्नाय जादों